मधुमक्खी जैसे छत्ता लगाई है घर में नीम के पेड़ में बहुत ज़्यादा छत पे लगाती है नीम के पेड़ में बहुत सारे पेड़ पौधे में लगाती है तो उसको कैसे कैसे हटाते है सब लोग डरते हैं कैसे कि उस आग लगाते हैं उसमें बांस में मसाल बांधते हैं मसाल बांध के आग लगा के पूरा जला देते हैं जला के फिर उसका रस गार लेते हैं गार के फिर रस गारने के बाद बिक्री कर देते हैं बहुत जगह लगाते हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा बहुत दूर दूर लगाते हम लोग जाते हैं निकालने उसको जलाते जलाने जाते हैं बहुत बहुत गाँव में लगाए थे रही गा जा रही थीं निकालने निकालने सब लोग करते कहते हैं कैसे निकालोगी कैसे निकालोगी हम हम लोग कहते हैं कि निकल जाएगी सब आप लोग टेंसन मत लो हम लोग मसाल बनाते हैं अपने घरेलू तरफ से निकालते हैं जैसे मसाल से नहीं निकलता है तो कोई दवा आता है उसका डॉक्टर के पास जाते हैं दवा लेके आते हैं तब उसके प्रयोग से निकल जाती है जब घर में लगता है तो घर में सब लोग डरते हैं जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोग भी डरते हैं कि छत्ता बहुत तेज काटती है तो बहुत ज़्यादा से जलन होता है सूजता है इसलिए सब बहुत ज़्यादा डरते हम इससे कि इसको जैसे तुरंत हटाओ यहाँ से नहीं तो बहुत काट लेगा तो बहुत दिक्कत होगी नान नान बच्चे हैं इसलिए सब हटा देते हैं जल्दी से कि तुरंत अपने से बाजी समय उड़ जात है फिर नहीं उड़ती है बहुत भारी का छत्ता लगाती है तो नहीं उड़ पाती है